ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون بول رہے ہیں آپ اچھا جی عبد الواحد بھائی بولیے کیا کام ہے آپ کو ہاں جی آپ پٹنہ سے بول رہے ہیں ہاں بولیے کیا کام ہے آپ کو

جی جی ہاں یہاں پورنیا میں ایک ضلع کا نام ہے مطلب جلال گڑھ وہیں پہ ایک بہت اچھا قلعہ ہے بولیے آپ کیا گھومنا چاہ رہے ہیں کیا اچھا جی ہاں ہم لوگ ایجنسی ٹرائیول والے ہی بول رہے ہیں مطلب جو ٹورسٹ لوگوں کو باہر سے آتے ہیں نا اس کو گھمانے کا کام ہم لوگ کا ہی ہوتا ہے تو آپ کو مطلب وہاں گھومنے جانے کے لیے آنا ہے آپ لوگ کتنے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے اچھا آپ لوگ مطلب پانچ لوگ یہاں گھومنے کے لیے آ رہے ہیں جی ہمارے یہاں جو ٹورسٹ ٹائپ جو گھومنے آتے ہیں اس کے لیے چارجز ہیں جیسے کہ ایک آدمی کا مطلب اگر تین دن اگر رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سارا اگر خرچ ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار مطلب دینا پڑتا ہے ایک آدمی کے لیے جی تھوڑا بہت تو کچھ کم ہو جاتا ہے آپ اگر آپ سامنے آ کر بات کرتے ہیں اگر بات کریں گے جب گھمائیں گے ساتھ میں تو مطلب پورنیہ کا آب و ہوا آپ کو اچھا لگے گا تو اس کے بعد آپ خود بھی بات کر سکتے ہیں کتنا یہاں کا مطلب موسم سہانا رہتا ہے اس میں کل آپ جو کرایہ ہے وہ کم ہو جائے گا اچھا آپ یہاں مطلب فیملی مطلب آپ کا یہاں کوئی رہتا ہے جو اس کے پاس رہیے گا یا پھر مطلب ریسٹورنٹ یا پھر روم وغیرہ چاہیے آپ کو مطلب اچھا جی مطلب سارا خرچ مطلب ہم کو ہی کرنا ہے روم وغیرہ ہمیں ہی بک کرنا ہے نا اچھا تو سر آپ لوگ مطلب کب تک آ رہے ہیں یہاں پہ

کہ دو تین دن کے اندر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے سر آپ تو مطلب آپ لوگ آ جائیے گا تو مطلب یہاں پہ ہے جو ایک اور بھی بہت بہت فیمس جگہ ہے مطلب کشن گنج جا سکتے ہیں وہاں پہ مطلب چائے کے بہت باغ ہیں جو آپ کو یہاں کا مطلب پھل وغیرہ آپ کو بہت ہی کافی پسند آنے والا ہے تو میں اس میں سارے جگہ آپ کو گھما دوں گا ٹھیک ہے سر آئیے میں آپ کا ضرور پورنیہ کی دھرتی پر آپ کا ڈبل استقبال کروں گا ٹھیک ہے سلام علیکم ٹھیک ہے رکھ دیجیے